हा मज़ो ईंदो हुओ बाक़ी बचा घणा ॾींहं आहिनि महीनो बचियो आहे तव्हांखे घुमणु हलिणो आहे रशिया सभिनी खां पुछी थो छॾियां पासपोट सभिनी जा तयार आहिनि कि न आहिनि न त वरी देरि कंदा वरी अॻे सालु थींदो मौक़ो मिलंदो हिन सालु ट्राए कयूं सभिनी खे फ़ोन करे पुछां कंहिंजा कंहिंजा पासपोट रेडी आहिनि घणा माण्हू आहियूं ॿ फ़ैमिली मतलबु अठ माण्हू आहियूं ॿ ॿार हिक फ़ैमिली में चारि ॿार टोटल चारि ॿार चारि वॾा अठ माण्हुनि जो पासपोट पुछां सभिनी खां बि त हुनखे फ़ोन लॻायांसि पुछांसि हिननि जे घर मां कंहिंजा कंहिंजा पासपोट रेडी आहिनि चवे त पियो मुंहिंजो रिन्यू कराइणो आहे रिन्यू थियो अथसि कि न अलाए बाक़ी बचियो अची महीनो आहे जंहिंजो बाक़ी हुजे ठाहिराइनि न चाईल्ड हुजे मुंहिंजो बि मां ॾिसी छॾां भई किथे एक्स्पायर त नथी वियो आहे पासपोट जी तारीख़ हा भई सुठो थियो याद आयो चेक करे विझां घुमी अचूं हिन दफ़े ई